हाँ मैंने एक बार जो है एक बड़ी मूर्ति बनाई थी उसकी जो कलाकृतियाँ हैं वो भी बनाई थी और जो ये मेरी एक प्रेरणा थी मेरे सामने एक चुनौती थी और जो इस चुनौती है उसको मुझे काफ़ी मेहनत करके उसको सामना करना पड़ा था मैंने जो गणेश महोत्सव है गणेश चतुर्थी है उसपे मैंने गणेश भगवान की मूर्ति बनाई थी जो मिट्टी की वो काफ़ी मेहनत करके बनाई थी और वो काफ़ी बड़ी मूर्ति बनाई थी उसके लिए मैंने मेरे ही साथ वाले दो या तीन दो से तीन लड़कों की भी सहायता ली थी उनकी मदद से मैंने उनको काफ़ी अच्छे से बनाया था वो मूर्तियाँ उन्हें काफ़ी बड़ी बनाई थी कम से कम दो फीट की मूर्ति हो गई दो या तीन फीट की तो इतनी बड़ी मूर्ति बनाई थी उसमें काफ़ी मेहनत भी करी थी हमने ओर उसमें काफ़ी कलाकृतियाँ भी बनाई थी उसकी तो उसको काफ़ी अच्छे से सजाया भी था तो इसमें हमारा काफ़ी मेहनत भी लगी और हमें हमने काफ़ी अच्छी भी मूर्ति बनाई मैंने काफ़ी मेहनत करके तो ये इस मूर्ति को बनाना मेरे लिए एक चुनौती से कम नहीं था जिसका सामना मैंने बहुत ही अच्छे से किया और उसको अच्छे से निभाया भी